हाँ नमस्ते भैया हम बीमा करवाना है भैया हेल्थ इंसोरेन्स करवाना है पाँच लोग का तो करवाना है बेटी बेटा मतलब बेटी बेटा हैं मेरे पास मतलब हम मैं हूँ और मेरी सास और बेटा है मेरा बेटी है और मैं और मेरे पति इसका स्कीम बताइए भैया क्या तो एक लोग की पन्द्रह हज़ार आएगा बेटी को करवाना चाहते हैं कि उसके शादी तक मतलब हो जाए बेटी को करवाना चाहते हैं हम शादी उसकी करने के लिए अच्छा भैया औ इसीलिए मेरे बेटे के लिए पढ़ाई के लिए इंसोरेन्स करवाना है तो अच्छा भैया तो वहीं बेटी वाला तो करवाना है पढ़ाई के लिए तो जी और मेरी सास की तबियत बहुत ज़्यादे खराब रहेती है तो उनका भी करवाना है हाँ हाँ उसकी क्या मतलब उसकी क्या स्कीम है चलिए ठीक है भैया सोच के बताती हूँ नमस्ते